میرے خیال میں وقت کے ساتھ جو فوٹو گرافر کا رول بدلہ ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز اسی سے چل رہی ہے کوئی سامان اگر ہم کو بیچنا ہے تو اس کے لیے ایک اچھے سے اچھا ایڈ کراتے ہیں جب ہم ایڈ کراتے ہیں تب جا کر کے وہ سامان کا ریٹ بھی ہائی ہوتا ہے اسی لیے ٹیکنالوجی کا جو زمانہ ہیں یہ سارا کا سارا کھیل ٹیکنالوجی کا ہی زمانہ چل رہا ہے اس کے علاوہ فوٹو گرافر جیسے کوئی اچھا کوئی کوئی اچھا ہیرو نے اس کا ایڈ کر دیا تو اس کے بعد پھر اس کا ریٹ ڈبل ہو جاتا ہے اگر کوئی سامان وہ بیس کا ہے تو وہ ساٹھ میں پہنچ جاتا ہے اسی لیے ٹیکنالوجی بہت ہی زیادہ ترقی ہر ہے اور سب سے آگے جو ابھی رول ہے اسی کا ہے فوٹو گرافر کا ہے جتنے اچھے سے اچھا اس کو دکھا دیں جتنے اچھے سے اچھا اس کو سجا کر کے بنا کر کے پیش کر دیں لوگ اس کے اوپر اتنی تیزی سے ان کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اس چیز کو لے لیتے ہیں اور اسی طرح اس کے بات کر لیں یہاں پر لوگ فوٹو گرافر نہیں ہوتے ہیں اور اچھا کوئی نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ سامان کی پھر اہمیت نہیں ہوتی ہے لیکن اس طریقے سے جب کوئی سامان کا ایڈ ہو گیا تو پھر وہ پھر سامان بہت ہی ہائی ریٹ میں بکنے لگتا ہے اسی لیے ہماری ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کیا ہے اور بہت ہی زیادہ قابل رسائی یا مساوکری بہت آگے لے گیا ہے اس زمانے کو فوٹو گرافر نے